आं दाखालि मोनसे केमेरा बायदोंमोन निकननि बांद्राय मोजां नङा बुस्थुया लेन्सफ्रा बांद्राय ख्लियार खेबनो हाया केमेरायाथ जोंना फथ' खेबनायनि थाखाय स्पिसेल जानांगौ खिन्थु बे स्पिसेल नङा एथग्राब ब्लारहां नुयो भिदिअवाव सितेभेलेथिबो गैया दामाबो बेराद बारामोन